नमस्ते भैया हाँ हमारा नाम भैया रेखा सिंह है हमें एक फोटो बनवाना है हाँ पासपोर्ट साइज का

हमें तीन लोगों की हाँ तीन तीन हाँ तीन लोगों कि दस दस कापी बनवानी है हाँ सभी की हाँ जी हमारा दस हमारा बनवाना है और दस हमारे बेटे का और दस दस कापी हमारी बेटी का बनवाना है हाँ फार्म ही भरना है तो आप कितने कितने का एक गो का बनाएंगे तो हमें तीन तीन लोगों कि दस दस कॉपी बनानी बनवानी है तो आप ऐसा करिए दस दस तीस रुपये कि तीस कॉपी बना दीजिए हाँ ती तीस में नहीं बन पाएगा तो ऐसा करिए तो फिर बीस ही बनाइए दस रहने दीजिए दो ही लोगों का बनाइए तो आप पैसा काम नहीं कर रहे हैं तो दो ही लोगों का बनाइए ठीक तो अगर आप पैंतीस में मान जाए तो तीनों लोगों का बना दीजिए

अच्छा तीनों लोग आ जाएँ कितने बजे कितने बजे आएँ चार से सात बजे शाम शाम को सात बजे बहुत दे लेट हो जाता है हम पाँच बजे पाँच बजे तक आएंगे हाँ हाँ शाम को खाने का टाइम हो जाता है सात बजे कहना बनाने का टाइम नहीं बढ़िया फोटो होना चाहिए दिखने में अच्छी लगे नहीं दूसरे दिन दे जी दीजिए तुरंत अगर तुरंत कि व्यवस्था हो तो तुरंत बनाकर लेकिन फोटो अच्छी होनी चाहिए जी नमस्ते जी